ऐमज़ॉन से मैंने अभी आई फ़ोन ट्वेल्व मंगाया था जो कि मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिला है उसके ऊपर पंद्रह परसेंट डिस्काउंट था और काफ़ी अच्छा फ़ोन था जैसा स्पेसिफ़िकेशन दिखा रखे थे मोबाइल के बारे में और वोही मुझे मिले ऐप्पल शोरूम में तो मतलब ज पैसे मतलब डिस्काउंट नहीं दे रहे थे वो ऐमज़ॉन पर मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया और जो प्रॉडक्ट उन्होंने दिखाया था जैनुअन प्रॉडक्ट था अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है मत पिछले दस मल दस पंद्रह दिन दिन से मैं चला रहा हूँ इसको कंटिन्यू चला रहा हूँ और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं गई है और जो अलग अलग तरह के मतलब मैं जो भी होता है ऐमज़ॉन से ही मंगाता हूँ और ऐमज़ॉन की सर्विस भी अच्छी है और डिलीवरी चार्जिज़ फ़्री डिलीवरी करके देख देते हैं और जो भी सामान वगैरह होता है वो सही समय पे आ जाता है और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है और उनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी खासी वो प्रोवाइड की उन्होंने और जितनी बार भी होता है इस बार भी अगर होगा तो मैं ऐमज़ॉन से ही मंगाऊंगा